जैसे यहाँ यहाँ जैसे कि पूर्णियामे छै विद्या बिहार इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी ई होवै छै टेक्निकल डिग्री मिलैत छै आर आओर जैसे कि जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी ई सबमे भी मतलब अच्छा खासा ई हो जाइत छै नौकरी ई होइत छै मिलए छै तऽ एकरामे टेक्निकल डिग्रीमे जैसे साइंस से रिलेटिव किछु किछु ऐसा आओर इस यूनिवर्सिटीमे अच्छा किछु सीखएके भी मिलैत छै सीखएके भी मिलैत छै बहुत बहुत ही जादा बस इएह सब